हेलो बोले बोले समाज में

हाँ क्या

उसको देखिए एकता देवी उसको शिष्टाचार माँ बाप देते हैं बड़े लोग छोटे लोग आदर करना चाहिए उसको मम्मी पापा

उसको मम्मी पापा को सिखना चाहिए बोलना बच्चा बच्चे के साथ

ठीक ठीक सुधार हो जाएगा उस मम्मी पापा को बच्चे को बोलना सिखना देना चाहिए नहीं ना नहीं शिष्टाचार नहीं है क्या कीजिएगा

हाँ तो उसको बच्चे को बोलने के लिए सिखाया जाएगा कैसे बड़े को क़दर करना है छोटे को क़दर करना है कैसे बोलना है बड़ा आदमी से छोटे आदमी से कैसे करें उसको बोलना करना है उसको करवाना है जो बड़े छोटे को कैसे क़दर किया जाता है

हाँ